बिहार बहुत तरह कऽ धार्मिक स्थान छै जाहिमे बहुत तरहके लोक धार्मिक पर्व मनाबैत छै जेनाकि भेल अहाँ कऽ प्रकाशके पर्व जेकरा कि हम सभ दीपावली कहैत छियै दीपावली एगो प्रकाशके उत्सव छै एहिमे लोक एतेक खुशी रङ्ग विरङ्गा लोक फट्टका सभ फोड़ैत छै घरके साफ सफाइ करैत छै नया नया कपड़ा पहिरैत छै लक्ष्मी आओर गणेश जीकेँ पूजा कयल जाइत छै तेनाहिये बहुत तरहके एगो पर्व छै क्रिसमस क्रिसमसके हमर सभकेँ नहि छै लेकिन क्रिसमस क्रिस्चियन सभकेँ छियै दिसम्बरमे ई सभ चर्चमे जाइ कऽ मोमबत्ती जलाबैत छै एनाहिये एनाहिये मनाबैत छै क्रिसमसमे क्रिसमसमे सेन्टा क्लॉज जे छथिन ओ सभकेँ गिफ्ट दै छै बच्चा सभ नहि बहुत बहुत खुश रहैत छै ओ सभ सेन्टा क्लॉजके इंतजार करैत छै जे कखन सेन्टा क्लॉज औताह आओर कखन हमरा सभके रङ्ग विरङ्गा गिफ्ट देतै ओ सभ एगो पेपर पर अपना जे भी इच्छा रहैत छै से लिखकऽ अपना पास राखैत छै ओकरा पूरा करैत छै ओहि तरह से होइत छै राम नओमी राम नओमी बजरङ्ग बली आओर रामजी दुनूके मिलाके मनावै बला पर्व छै एहिमे जे छै से चैत महिनामे ई आबैत छै एहिमे ध्वजा गाड़ल जाइत छै आओर ध्वजा गाड़ैके साथ साथ तिरङ्ग अथि हनुमान जीकेँ झण्डा लगाएल जाइत छै आओर राम नओमी पर्व मनाएल जाइत छै